पूर्णियामे एना पुस्तकालयके एतौ बहुत कमी छै अगर पूर्णियाके मुख्य पुस्तकालयके बात करल जाइ जेनाकि जिला पुस्तकालयके बात करल जाइ तऽ यहाँके स्थिति बहुत खराब छै यहाँपर स्टाफके बहुत कमी छै यहाँके बिल्डिंग भी बहुत ही जर्जर स्थितिमे छै अगर यहाँ अगर भ्रमण करल जाइ तऽ यहाँके स्थिति बहुत ही गड़बड़ छै यहाँपर कोई भी विद्यार्थी फोकस्ड होके पढ़ि नहि सकै छै यहाँपर पुस्तक वगैरह बहुत ही कम छै अगर पुस्तक छै भी तऽ कोनो फटि गेल छै या फेर कोई मुख्य पुस्तकके बात करल जाइ तऽ यहाँपर नहि मिलै छै यहाँपर सेल्फ स्टडी सेंटर बहुत ही खुलि गेल छै अब आज कलके ट्रेंड ट्रेंडमे दससँ बारह पुस्तकालय जकराकी मेनली सेल्फ़ स्टडी सेंटर छै पूर्णियामे खुलि गेल छै अगर कोई विद्यार्थी वहाँपर जाके तैयारी करै लए चाहै छै पढ़ै लऽ चाहै छै तऽ डिस्ट्रैक्शनसँ दूर भए के वहाँपर पढ़ि सकै छै आज अगर बात करल जाइ तऽ पचास पर्सेंट विद्यार्थी पूर्णियामे पुस्तकालय जाइ के सोचै छै या तीस पर्सेंट विद्यार्थी जाइ छै अगर हम अपना सपनाके पुस्तकालयके बारेमे कहौं तऽ वहाँपर सब सबजेक्ट सबजेक्टके पुस्तक होइके चाही आओर साइंससँ रीलेट पुस्तक हुए की विज्ञानसँ रीलेटेड पुस्तक या फिर फिर हिस्ट्रीसँ रीलेटेड पुस्तक आओर जेनाकि